हैलो नमस्ते ठीक है कौन सब्जियाँ कौन कौनसी हाँ गोभी तो है इस समय पात गोभी मिलेगी

फूल वाली चलिए तो देखेंगे फूल इस टाइम मिल नहीं रही है कितनी ठीक है ठीक है करेंगे आपका जो वो हरी वाली गोभी आती है न हाँ हाँ हाँ उसी का तो बोया करते वही मिल मिलेगी

नहीं सभी सब्जियाँ है कब चाहिए आपको अठारह अप्रैल तो चलिए सुबह में आपको हम दस बजे तक भेज दे रहे हैं वो ही चाहिए च चल रहा है गोभी चार चौबीस रुपये कितनी पड़ी अ तो लगन बड़ बढ़ ना गई है

तो कहाँ पर कहाँ भेजेंगे कहाँ भेजें दे सर जी अच्छा अच्छा नमवा का पड़ेगा सर जी आपका तब ना भेजाएँगे ठीक चलिए फिर वो तो नोट कर लिए हैं हम कापी पर अपने नहीं खीरा सही से उपलब्ध है बहुत है इस समय जाके हाँ गिर यही चल रहा है चौदह पदेरह सौ रुपये ढेर नहीं है

चुकन्दर लेना चाहिए ठीक है सर जी